जेन्ना म्हणजे अशे आपले गार्डन तयार करता वा म्हणजे घराचे सायडींत जर अशें किदें तुका बाग करपाचें आसा तयार करता तेन्ना मच्छर किडे हे आसतात पूण कशें आसा आपली जर आवड आसा न्हय कितें तयार करपाक म्हणजे अशें तुका झाडां रोवपाक आवडटा जाल्यार म्हजे हिस्पान ते किडे ही वीट धरून कांयच फायदो ना आतां मच्छर ह्यो चावतल्योत म्हणजे जेन्ना चड अशे आतां नंणी बी काडूना जाल्या त्या टायमार अश्यो मच्छर ज्यो आसा चड चावता आतां तुज्या बागान जर तूं आतां निवळ दवरता म्हणजे त्या जाग्यार तुका अश्यो जळारी बी जावं केन्ना पावना हांवें आतां म्हजें कशें आसा म्हजें आंगण आसा ताज्या सायडीच्यान अशे वाज कशे दवरल्या मागीर जमनीर जी झाडां रोयल्या ती मोठी मोठी झाडां रयल्या ती म्हणजे चड मोठी जावपाची अशी सो तिचे फुडें मात म्हाका ज्यो अश्यो बी पावसाक बी अश्यो खाता पूण सोपेंपणी गिमांत बी जळारी चड अशी तशी पळोवपाक मेळना किडे बी म्हणल्यार तशेंच न्हय ते म्हणजे पावसांक ते टायमारूच अशे म्हणजे जमनीर बी आतां ते गायंदोळ अशे जाता ते आमकां अशे पावसाचे चड जेन्ना उदक जाता तेन्नाच पळोवपाक मेळटा आनी म्हाका गार्डनींग म्हणजे झाडां रोवपाक खूब आवडटा पूण म्हाका अशें दिसता की जेन्ना झाडां रोयतना जर तूं हें मच्छर किडे अशें बी खातले अशें म्हणून जर तूं चितले जाल्यार तुजी झाडां तुका रोवयनूच दिसपाना आनी अशें मातीन हातूय बी घालपाक दिसपाना अशे म्हजे म्हाका अशें दिसता